बच्चों को जो हिंदी भाषा सिखाना बहुत ही ज़्यादा जरूर है क्योंकि हिंदी भाषा हमारा लैंग्वेज है हमारा हिंदुस्तानी हिंद नाम से बना हुआ है हिंदुस्तान और एक लैंग्वेज है हमें अपनी संस्कृति से प्यार करना चाहिए क्योंकि हिंदी इतना सरल भाषा है क्योंकि वो हिंदी भाषा बहुत ही ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे जहाँ तक अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश यहाँ एक हिंदी भाषा लेना अनिवार्य है क्योंकि ये हमारी भाषा है अगर अगर कुछ विरोध नहीं किया जाता तो आज हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा होती राष्ट्रभाषा ना होकर हिंदी हमारी राज्य भाषा है इसलिए बच्चों को सिखाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी जैसे सभी चीज़ें सिखाया पढ़ाया जाता है वैसे हिंदी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हिंदी एक आसान भाषा है उसको हम आसानी से हम बोल पाते हैं और पढ़ पाते हैं इसलिए हिंदी को जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये हमारी परम्पराओं से ये भाषा चलती आ रही है